ادب اور شاعری میں اردو زبان کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے اور اس نے اس زبان نے یعنی اردو زبان نے اردو شاعری کو بہت وسعت دی یوں تو بہت ساری زبانوں میں شاعری ہوتی ہے لیکن سب سے زیادہ پسندیدہ اردو زبان میں کیا جاتا ہے ان میں ہمارے اردو شعرا نے اہم خدمات انجام دیں جس میں غالب ذوق مومن اور علامہ اقبال جیسے شاعر کے اہم نام ہیں